हाँ हेलो हम अनुपम सिंह बोल रहल छी कि हमर बात एस एस अके डान्स एकेडमी से हो रहल छै हाँ हमरा पुछनाइ रहै हमहूँ उहाँ पर डान्स एकेडमीमे एडमिशन लए ले चाहै छलियै हमरा जानैके छै कि उहाँ कोन डान्सके कोन फॉर्मके कखन कऽ टाइमिङ्ग छै

हमे बॉलीवुड सिखै लए चाहै छलिऐ हमरा ओकर टाइमिङ्ग कऽ बारेमे चाही आओर हमरा ओकर नऽ नइ टीचरके थोड़ा सा डिटेल चाही आओर इएह सभ डिटेल चाही कनि टाइम की छै शाममे भी छै शाममे कितना बजेसँ छै चारि बजेसँ अकि सभ सभ दिन सप्ताहमे सातो दिनऽ क्लास होतै सप्ताहमे तीने दिन क्लास छै आर ई रविवार सभकेँ एक्स्ट्रा क्लास भी मिलै छै ओ अऽ ओ आ महीनामे पइसा महीना कितना लए छिऐ आ अगर हमे कि कहै छै छओ महीना पे जमा कर दी एकहि बार तऽ हमरा कोनो डिस्काउंट नहि मिलतै ओ अगर छओ महीनाके एकबार देबै तऽ दुइए हजार लागतै नहि

आ ई एडमिशन लऽ जे एबै तऽ अहाँकेँ कोन ब्रान्चमे एबै कहाँ वालामे एबए ओ गुरुद्वारा वला रोडमे नहि उहाँ पे ही ओ ओ आ अच्छा एडमिशन लऽ एबै तऽ कोनो फ कि कागजातोके प्रक्रिया करऽ पड़तै जेना किछु आधार कार्ड फोटो वगैरह भी दए लऽ पड़तै ओ आ तऽ तभिये रुपआ लऽ लएबै की बादमे लेबै ओ अच्छा आओर कि कहय छै अऽ कितना समय कि सिखबै छियै कितना घण्टा सिखाबै छलिऐ इएह एक घण्टा आ आओर आओर कितना बच्चा एक बैचमे आ रहि सकैत छै